फुंखाफोरनि आंखालाव मा मा जेंनाफोर मोगा मोगि जानायनि जाहोनाव बे बिनि गेजेरजों फरायसालियाव साबसिन हामसिन खालामनो लुगैनाय बेफोरो जाहैबाय बिबार बागान गायनाय जेरै जोंबो बेरा दुमनाय आरो बिफां लाइफां स्राय स्राय गायनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसालिनि फरायसाफ्रा गोगो गोगो बार हावा मोननाय बेफोरखौ लानानैनो माखासे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय मोगा मोगि जानांगौ जायो दा बेजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिफां गायहोनाय मोजां साब सिखोन दोनहोनाय फरायसालिखौ साब सिखोन दोननाय साबसिन हामसिन खालामनाय बेफोरखौ लानानैनो फरायसाफोरखौ बोसोनथि होनांगौ आरो फारि फारि फरायसाफोरनि हासथायनाय लुगैनाय गासैखौबो लानानै मिथिं आबहावाखौ लोब्बा लाखिनानै फरायसालिखौ बिफां लाइफांजों स्राय स्राय समायना मोजां माहि सुदेम जाहोनाय बेफोरखौ लानानैनो फरायसालियाव साबसिन हामसिन खालामनो हासथाय नांगौ साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बिथोन होनांगौ खावलाय नांगौ गासैबो फरायसाफोरखौनो मोजाङै जोथोनलु खालामनायनि गेजेरजों बिफां लाइफां गायनानै समायना